अॻे जे ज़माने में छोकरनि खे ॾाढो मञो वेंदो हो छोकरा जीअं चाहींदा हुया उएं ई थींदो हो छोकरनि जी पढ़ाई लिखाईअ ते कुझु बि रोक टोक न हुइ जेतिरो छोकरा चाहिनि पिया ओतिरो उहे पढ़ी पिया सघनि छोकिरनि खे नौकरी करणु जी बि इजाज़त हुई अॻे जे जमाने में ऐं छोकिरियुनि खे न हुई ऐं जेके छोकिरा आहिनि उहे देरि ताईं घुमी पिया सघनि छोकरनि जो जीअं चाहे मरजी उहे करे पिया सघनि ऐं छोकरियुनि खे अॻे जे ज़माने में काइ बि ॻाल्हि जी इजाज़त न हुई छोकिरियूं न पढ़ी पियूं सघनि जेतिरो उहे पढ़ण चाहिनि पियूं न इ उहे कहिड़ी रांदियुनि में अॻिते हुयूं ऐं न इ उहे नौकरी पियूं करे सघनि न ई हुननि खे घरु खां ॿाहिरि वधीक निकरणु जी बि इजाज़त मिलंदी हुई पर जेको अॼु कल जो ज़मानो आहे उहो ॾाढो अॻिते वधी रहियो आहे अॼु कल जे ज़माने में छोकिरा ऐं छोकिरियुनि खे ॿई हिकु साथ मञींदा आहिनि त जेके छोकिरियूं आहिनि अॼु कल जे ज़माने में उहे पढ़ी बि थियूं सघनि उन्हनि खे जेतिरो पढ़णो आ उहे पढ़ी थियूं सघनि हुननि खे जेतिरे नौकरी करणी आ जिते नौकरी करणी अथनि उहे नौकरी बि थियूं करे सघनि पियूं ऐं जेके रांदियुनि में जंहिंखे आहे दिलचस्पी उहे रांदियूं बि थियूं खेॾे सघनि जेको बि छोकिरियुनि जी दिलि थी चाहे अॼु कल छोकिरियूं उहे करे थियूं सघनि पियूं त अॼु कल छोकिरियूं ऐं छोकिड़ा ॿिन्ही जो हिकु समानु आहे दरिजो